स्कूल के बाद शाम को बच्चों की ट्यूशन या फिर प्राइवेट क्लासेस में जाना मेरे ख़्याल से सही है क्योंकि अगर से देखा जाए तो किसी भी विद्यालय की एक क्लास में लगभग चालीस से पचास बच्चे हुआ करते हैं जिस वजह से सभी टीचरों के सभी शिक्षकों का एक एक पीरियड चालीस से पचास मिनट का होता है तो पचास मिनट में सभी बच्चों को समझाना थोड़ा कठिन होता है क्या होता है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वह शिक्षकों से शर्म की वजह से भी बहुत सारे न आते हुए भी सवाल नहीं पूछ पाते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं सभी को समझ में आ रहा है तो हम कैसे समझ पाएंगे सभी बच्चों को एक ही रूप से एवम एक ही तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं और सभी छात्रों की मेरे ख़्याल से सोचने एवम समझने की क्षमता अलग अलग होती है जिसकी वजह से बच्चे कुछ बच्चे अपने विषयों में कमजोर एवम पीछे रह जाते हैं इन सभी चीज़ों को दूर करना ट्यूशन क्लासेस एवम कोचिंग क्लासेस से सम्भव है जिन बच्चों को किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है वह ट्यूशन क्लासेस में शाम को एवम क्लोसिस कोचिंग क्लासेस में जाकर के अपनी दिक्कतों को दूर कर उस विषय में अच्छी उस जानकारी को प्राप्त कर सकते है हालाँकि मुझे एक गलत भी लगती है कि कुछ ट्यूशन क्लासेस एवम प्राइवेट क्लासेस इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं जिसके वजह से समान वर्ग के लोग अपने बच्चों को ट्यूशन एवम प्राइवेट क्लासेस में नहीं पढ़ा जा सकते हैं सरकार को ट्यूशन और प्राइवेट क्लास की एक फ़ीस लिमिट को तय कर देना चाहिए क्या यह इससे ज़्यादा किसी भी बच्चे से फ़ीस न ले सके एवं वर्गों के अनुसार बच्चों से फीस लेनी चाहिए हालाँकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षकों के भी जीवन का पालन पोषण एवम भरण कर न इन कोचिंग क्लासेस की वजह से ही सम्भव हो पाता है लेकिन इतनी ज़्यादा भी फ़ीस नहीं लेनी चाहिए जिससे कि किसी बच्चों को दिक्कत हो जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें फ़्री में शिक्षा देनी चाहिए ऐसे कई सारे कार्य करके हम अपने समाज को आने वाले भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं